ہماری ریاست بہار ہندوستان کی بہت مشہور ریاست ہے ہمارے بہار میں مختلف اہم مذہبی مقامات ہیں اور ان مذہبی مقامات پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے بہار میں بہت مشہور مندر ہیں غیرمسلم حضرات وہاں جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی مشہور مسجدیں ہیں اور بہت مشہور خانقاہیں ہیں اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی جگہ بھی ہیں بہت زیادہ ہیں جہاں مسلمان جا کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہمارے بہار کے ایک مشہور ضلع گیا میں بوددھ مذہب کا ایک مقدس ترین مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کو روشن ضمیری حاصل ہوئی تھی تو اسی مناسبت سے یہاں ایک مشہور مہا بودھی مندر اور بودھی درخت موجود ہے جس کی بودھ مذہب کے ماننے والوں میں بہت اہمیت ہے اسی طرح بہار کے راجدھانی پٹنہ میں ایک مشہور گرودوارا واقع ہے جو سکھ مذہب کے ایک مشہور گرو گرو گووند سنگھ جی کی پیدائش ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس جگہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہمارے بہار میں کئی تاریخی مساجد بھی ہیں پٹنہ کی بے بیگم حویلی مسجد میں جو پٹنہ شہر میں واقع ہے اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی تھی اس کا طرز تعمیر مغل فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے اسی طرح پٹنہ سٹی میں واقع سیف خان کی شاہی مسجد گنگا کے کنارے پر واقع پانچ گنبد والی شاہی مسجد ہے یہ مسجد ہندوستان کی قدیم مسجدوں میں سے ہے جو سولہ سو اٹھائیس عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی جب ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا اس وقت ہندوستان کی آزادی میں اس مسجد سے بلند ہونے والی آواز نے ہم کو ایک کردار ادا کیا تھا